समयके साथ मैथिली भाषाके कोनो तरहके बदलाव नहि आबै मतलब अएलै हँ लेकिन संस्कृत भाषाके प्रयोग बहुत कम मात्रामे भऽ रहल अछि मैथिली तऽ एतबे आदमी बजै छलिए हँ हमरोसबके पूरा बिहारमे आब ई लगभगमे हर ग्राममे बजै छलथि हँ मैथिली भाषा लेकिन संस्कृत भाषा विलुप्त होइ रहल अछि हुनका बजैलए केओ चाहबाक चाहै नहि चाहै छथि